मैं अभी सोचती हूँ कि बनारस में जाएँ बनारस में जाकर और विश्वनाथ काशी विश्वनाथ जी बहत अच्छे पहले तो अच्छे नहीं थे लेकिन अब सुनते हैं कि बहुत अच्छा बना है लेकिन बहुत हम कभी गए नहीं लेकिन मैं सोचती हूँ कि अभी हम जाएँ कभी मेरा अभी लगाना है सम्भावना कि मैं कब चल जाती हूँ लेकिन बहुत सुने हैं कि बहुत बढ़ियाँ अच्छा मन्दिर बन गया है इस राज्य में और बहुत सुनते हैं कि बहुत बन गया है मन्दिर और बहुत मेरे को अच्छा लगता है लेकिन मैं जा नहीं पाती हूँ लेकिन सोचते हैं कि कभी न कभी मैं जाऊँगी ज़रूर

गहुमर में भी हैं और वहाँ भी लगता है मेला कमच्छा अस्थान वहाँ भी कमच्छा माई भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ मन्दिर बहुत बढ़ियाँ बना है बहुत मेरे को अच्छा लगता है लेकिन मैं घूम नहीं पाती हूँ वहाँ हमको भी जाना मन करता है और एक इलाहाबाद में भी हमको अच्छा लगता है कि मैं जाएँ इलाहाबाद में गए वहाँ इलाहाबाद घूमने गए थे नहाने वहाँ कुम्भ को नहान लगता है तो वहाँ भी नहाकर आए वहाँ मारे फुरस मारे वह लगता था बहुत मेरे को अच्छा लगा बहुत भीड़ बहुत भीड़ लगी थी मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ खाने पीने की भी बहुत व्यवस्थी थी मोदी जी भी किए थे और लैटरिन उटरिन की भी व्यवस्था थी सबकुछ अच्छा हो गया है कोई दिक्कत नहीं है मेरे को बहुत अच्छा लगता है घूमने फिरने में मैं सोचती हूँ कि घूमने फिरने रहे मैं अपना निवाज़ करे लेकिन मैं जा नहीं पाती हूँ बच्चों को देखना पड़ता है इसीलिए मैं जाती नहीं है और मेरे को पूजा पाठ में भी मन लगता है लेकिन मैं जाती थी पहले यहाँ अगल बगल में ही पूजा करके रह जाती हूँ दूर दूर नहीं जाती नहीं जा पाती है लेकिन मेरे को अच्छा लगता है मैं सोचती रहती हूँ कि कब मैं जाऊँ दूर दूर दर्शन करने लेकिन मैं जा नहीं पाती हूँ इसीलिए मैं सोचती हूँ कि कोई संग और कोई दोस्त मेरा भेटा जाते तो मैं उसी के संग चल जाती लेकिन मैं अकेली पाकर मैं नहीं जा पाती हूँ इसीलिए कोई घुमाने फिराने वाला भी नहीं मेरे को तकदार करते हैं मैं सोचती हूँ कि अकेले कहाँ जाएँगे बच्चों को छोड़कर मैं कहाँ जाएँगे इतना दूरी तक इसीलिए परेशान रहती हूँ मैं सोचती हूँ कि कब मेरे दोस्त सब लोग भेटा जाएँ मैं दोस्ते के संगन चल जाएँगे मेरे बच्चे लोग हैं तो अपना देखने के खाएँगे पिएँगे मैं उसी तरीका से अपना राज करके आ जाएँगे लेकिन कोई मेरा संगहाली मिलता नहीं है इसीलिए मैं जा नहीं पाती हूँ और सोचते रहते हैं दूरी दूरी दर्शन करने जाएँ लेकिन मैं जाती थी नहीं और